असांजे मध्यप्रदेश में तरह तरह जा कार्यक्रम थींदा आहिनि जेके कि ॿाहिरां जा माण्हू ईंदा आहिनि ऐं अची करे ॾिसंदा आहिनि ऐं उत्साह वठंदा आहिनि जीअं असांजे शहर में प्रदर्शनी लॻंदी आहे ऐं मेला लॻंदा आहिनि हर तहिंवारनि ते मेला लॻंदा आहिनि जंहिंमें माण्हू हिसो वठंदा आहिनि ऐं ॿाहिरां जा माण्हू हुन खे अची पंहिंजे उत्साह सां ॾिसंदा आहिनि ऐं नये नये तरीक़े जा कपिड़नि जी बजारियूं ऐं गहननि जूं बाजारियूं लॻंदियूं आहिनि ऐं माण्हू उन खे बि उत्साह सां ॾिसंदा आहिनि अची करे वठंदा आहिनि घटि दामनि ते मिलंदा आहिनि ऐं प्रदर्शनीअ में तरह तरह जा सामान हूंदा आहिनि जे कीअं ॿार मज़ो कंदा आहिनि खाइण पीअण कपिड़ा हर शइ हर सामान मिलंदो आहे इएं मेलनि में बि थींदो आहे ईअं मेला लॻंदा आहिनि त उते बि ॿाहिरां जा नंढे शहरनि जा माण्हू अची करे उत्साह सां भाॻ वठंदा आहिनि ॾिसंदा आहिनि घुमी फिरी वेंदा आहिनि ऐं हे सभ त पंहिंजी सुविधा सां सुविधा सां ईंदा आहिनि ऐं इन सभिनि शयुनि जी ॾाढी सुरी सुठी सुरक्षा थी वेंदी आहे